گیمس میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے لیے ہم اچھا محسوس کرتے ہیں کیوں کہ جب ہم فری فائر کھیلتے ہیں اور گراؤنڈ پر اترتے ہیں اینمی سے مقابلہ کرنے کے لیے تو ہمیں ساری فیسلٹیز ملتی ہیں فور ایگزامپل اترتے ہی گن ملتے ہیں اور چوکٹ ملتی ہے اور گل والس ملتے ہیں جس سے ہم اپنی اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں اور جب اینمی ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں اور جب ہم زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو ہم آگے گلو لگا کر میڈی مارتے ہیں میڈی لیتے ہیں تو اس سے ہماری انرجی فل ہوتی ہے اور جو گیمس کے مینجمنٹ ہے جو مینجمنٹ دیکھتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت پڑتی پڑ سکتی ہے اور وہ ان سب کو پورا کرتے ہیں جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں انہیں وہ پورا کرتے ہیں اور اس سے ہم گیمس کو اچھا پلے کرتے ہیں اور ہمیں آگے پیچھے ہر جگہ فوکس کرنا پڑتا ہے کہ اینمی کدھر سے آ سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو محفوظ جگہ رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیچھے سے وار نہ کر سکے